अॼु मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां की मुंहिंजे दोस्तनि जेका आहिनि सभु मुंहिंजो फैमिली फैमिली फैमिली फ्रेड्स जेके बि वग़ैरहा आहिनि सभिनि इन्हनि मुंहिंजो मेमोरेबल इवेंट हिकु सुठे नमूने शानदार नमूने सां मल्हायो वियो मुंहिंजो बडे मुंहिंजे बडे ॾींहुं इन्हनि सभिनि सॼे घर खे मुंहिंजे घर खे डेकॉरेशन करे हिते केक जी सुविधा रखी ऐं पार्टी वग़ैरहा सभु सुठो सुठे नमूने ठाहिरायो हुयूं मुंहिंजे मूंखे त फुल सप्राइज़ ई करे छॾियूं की कीअं त हेॾी शानदार सां सभु ॼणा ठही संभरी आया हुआ ऐं मूंखे फुल सरप्राइज़ करे छॾियूं की ॾिस की असां तुंहिंजे लाइ हेॾो कुझु कयो आहे की कीअं सुठे नमूने थियो आहे इहो मुंहिंजे लाइ ॾाढो मेमोरेबल पीरियड हुओ